जेन्ना हांव घरांतलें काम करतां तेन्ना हांव गुणगुणत आसतां आनी म्हाका खबरच आसतना म्हाजें काम केन्ना सोंपता पळय तें हांव फिल्मांतली पदां म्हणटा नाजाल्यार हांव धालांची पदां म्हणटा आनी फुगड्यांची पदां सुद्दां म्हणटा म्हज्या म्हायती प्रमाण खुबशीं जाणटीं बायलां धालांची पदां आनी फुगड्यो म्हणून शेतांत वा घरांत काम करतालीं पयलींच्यो बायलो दांत्यार बसोन होंयो म्हणटाल्यो आनी लग्नांक सुद्दां बऱ्यो सुरान व्होंवयो म्हणटाल्यो पूण आतां तें सगळें आमकां आयकुपाक मेळना